हमरा सबके यहाँ तऽ ग्राउंड नहिये छै ग्राउंड बहुत छोट मोट छै जेना हाइ इसकुल भऽ गेल अहिमे हमर सबके ग्राउंड छै चारू बगलसँ घेरल छै एहिमे हमसब खेलै छी क्रिकेट एहन तऽ नहिये छै जे ग्राउंड जे नहि किछो होइ छै वएह हाइ इसकुल छै जे हमसब अपन सुविधासँ खेललहुँ आओर खेलकऽ साँझमे एलहुँ ग्राउंड तऽ यएह छै आओर हमरा सबके बिहारमे तऽ कोनो मैदाने ग्राउंड नहि छै खेलके जे हमसब क्रिकेट खेलबै बढ़िआँसँ आओर व्यवस्थितसँ सुविधासँ खेलल जेतै ई तऽ मामूली हमसब खेलै छियै जे कोनो तरहक टाइम पास केलहुँ दू घण्टा तीन घण्टा खेललहुँ आओर खेललाके बाद हमसब अपन अपन घर एलहुँ क्रिकेट यएह उपयोग अइ हमरा सबके एना बड़ी पोखरि भऽ गेल बड़ी पोखैरमे कॉलेज अइ एतौ हमसब खेलै आबै छी आओर हाइ इसकुलमे सेहो खेलऽ जाइ छी हाइ इसकुलमे ग्राउंड अय एतौ ग्राउंड रहियौ कऽ बहुत बेकार ग्राउंड अइ जेना बाजूमे पोखैर छै अइ पोखैरमे बॉल ताउल चलि गेल आओर बॉल चलि गेल तऽ फेर बॉल खरीदलहुँ बिहार छै कोनो हमसब तऽ कोनो महाराष्ट्रके छी नहि की एके बेर पाँच दर्जन बॉल लऽ आयब एके दू गो बॉल लऽ कऽ एलहुँ